असां जे थाणे डिस्ट्रिक में जाम सुठो आ पर जाम किॾे ख़राबियूं बि आहिनि असां अगर पोलिटिकली खणूं त हुते अहिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेका मथां पैसा ईंदा आहिनि जेकी गवरमेंट हुननि खे ॾींदा आहिनि जंहिं तां हुननि खे असां लाइ कमु करणो आहे समझो हिकु रोड ठाहिणो आहे त हुते सीमेंट जी जॻहि ते ॾामरु इस्तेमाल कंदा आहिनि जीअं कि हुननि जो ख़र्च घटि थींदो ऐं जेका पेसा बचंदा हू पंहिंजे खर्च में इस्तेमाल कंदा हीअ ॻाल्हि ग़लत आहे पेसो असां लाइ थो अचे माण्हूनि लाइ थो अचे पब्लिक लाइ थो अचे हो छो था इस्तेमाल कनि पंहिंजे ख़र्चनि लाइ ऐं वरी एनराइमेंटली वञूं त हेॾियूं ॻाॾियूं आहिनि रस्तनि ते ऐं रस्ता हेॾा सोढ़ा हेॾा धुओं थो अचे हर जॻह जिते वञूं मां कोइ बि आसानीअ सां बीमार थी वेंदो आहे न अॼु कल्ह त माना जंहिंजी कोइ हद न आहे ऐं हिननि जा इलाज आहिनि धीरे धीरे थींदा जीअं कि आ असां पोलिटिकली वञूं त असां हुननि खे समझाए त न था सघूं पर चई था सघूं इएं न कयो छो था कयो या छा ऐं एनवाइरेनटली वञूं त कुदरती असां हुननि खे ठीक बि करे था सघूं ऐं ॻाॾियूं वठंदा आहियूं पंद वधीक कयूं जिते ॻाॾीअ जी ज़रूरत आहे तेॾी महिल ॻाॾी कढूं न त न कढूं